असांजे घर में हिकिड़ो इंडक्शन आहे जंहिं ते तव्हां चांहि ठाहियो रोटियूं ठाहियो ऐं मिक्सर ग्रांइडर ऐं घणियूं शयूं आहिनि जेके इलेक्ट्रिक ते असां यूज़ कंदा आहियूं ऐं असां वटि एल पी जी गैस आहे जीअं गैस ते आहे पर जेके पुराणे ज़माने में असांखे इहा कोइलनि जी सिगिड़ीअ ते जेको खीरु काड़हींदा हुआसीं पापड़ ठाहींदा हुआसीं म मटन ठाहींदा हुआसीं जेके शयुनि में हुननि में टेस्ट हूंदी सां हाणे हिननि शयुनि में बिल्कुल टेस्ट नाहे हिन गैस में काई बि शइ ठाहियो उहा क्वालिटी टेस्ट न मिलंदी आहे